دیہی علاقوں میں کسانوں کو درپیش چیلنجز کے مسائل مختلف ہیں مثال کے طور پر دیہی علاقوں میں سے ہمارے علاقے میں گنے کی کھتی ہوتی ہے تو جب گنے کا فصل جو ہے تیار ہو جاتا ہے تو اس کی کٹائی ہوتی ہے اور وہ چینی مل میں جاتا ہے تو اس کا جو پیسہ ہے وہ کسان جب چاہتا ہے اس کو نہیں مل پاتا یعنی مل کسان کا پیسہ چار چار مہینہ پانچ پانچ مہینہ روک کے رکھتی ہے جس سے ایک بڑے مشکلات کا سامنا اور چیلنجز کا سامنا ایک کسان کو کرنا پڑتا ہے اسی طریقے سے حکومت کسانوں کی مالی مدد بھی نہیں کرتی ہے جب کہ کسان کوئی فصل کسی فصل کی بوائی کرتا ہے جس کو زیادہ بارش کی ضرورت نہیں ہوتی ہے لیکن ایسے میں ایک زیادہ بارش ہو جاتی ہے شدید سیلاب آ جاتا ہے تو کسان کو بڑے چیلنجز کا سامنا کرتا کرنا پڑتا ہے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے ایسے میں حکومت کو چاہیے کہ وہ کسانوں کی مالی مدد کرے لیکن حکومت نہیں کرتی ہے اور اسی طریقے سے حکومت کو یہ بھی چاہیے کہ وہ کسانوں کی تکنیک تکنیکی مدد کرے تکنیکی مدد فراہم کرے تکنیکی مدد میں جیسے کہ کسانوں کو پانی فری دے جس سے ذریعے سے وہ جب سوکھا پڑ جائے بارش نہ ہو آسمانی بارش نہ ہو تو وہ اس پانی کے ذریعے سے اپنے کھیتوں کی سینچائی آسانی سے کر سکیں اور اسی طریقے سے کسانوں کو فصل میں لگانے کے لیے کھاد جو ہوتا ہے اس سے بھی چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ کھاد آسانی سے کسانوں کے لیے دستیاب نہیں ہوتے ہیں تو ایسے میں حکومت کو چاہیے کہ کسانوں کے لیے کھاد کا انتظام کرے اور اس کے ذریعے سے ان کی مدد کرے